रियासी बिच बड़ियां चीजां न शैल शैल दिक्खदे वास्तै जि'यां कि साढ़ा स्याढ़ बाबा आई गेआ एह् बी बड़ी शैल जगह् ऐ बड़े लोग औंदे दूरा दूरा दिक्खने ई औंदे लोग गर्मियें दिनें ते बड़े औंदे न माता वैश्नो होए उत्थै बी बड़ी दुनियां औंदी बड़े पसंद करदे लोक बाह्रा औंदे एह् जगहां बड़ियां पसंद औंदियां बड़े बड़े दूरा लोग औंदे दर्शन करने ईं औंदे लोग शैल जगहां न ठंडियां जगहां न पानी कोरजुआं पानी ऐ चश्में दा ओह् बी पसंद औंदा लोकें ई बड़ा साफ सुथरियां जगहां न म्युनसिपल कमेटी दी गल्ल कीती जाए ओह् बी साढ़े इत्थै बड़ियां साफ सुथरियां गलियां टैम तूं टैम पर गड्डियां औंदियां कूड़ा लैने ई ते साफ सफाई दा इब्भी बड़ा ध्यान ऐऔर बी बड़े बड़े दूरा लोक स्याढ़ बाबे औंदे फ्ही माता बैश्नों औंदे शिव खोड़ी जंदे अते होर बड़े बड़े दूरा लोग औंदे रौंह्दे इत्थै साढ़ै ठंडे पानी न होर गर्मी गुर्मी बी मी होंदी साढ़ै इन्नी रियासी बिच डिस्टिक च आं बड़े लोग औंदे न इन्जाय करदे होर बी बड़ियां शैल शैल जगहां न दिक्खने आस्तै इत्थै शैल शैल जगहां न जित्थै मर्जी जा कोई शैल शैल गै न सारे गै साफ सफाई बी ऐ